समाचार जतेक लोक सुनऽ लागलै यऽ तऽ समाचारमे बढ़िओँ भै जाइ छै आओर खराबो भै गेलै बहुत आदमी समाचारसे कोइ लाभ नहि भेलै लोकके समाचार सुनि सुनिके तऽ बिगड़ि गेलै यऽ लोक कतेक लड़कीसभ सुनै छै समाचारमे तऽ आओर खराब भै गेलै यऽ एहन नहि होना चाही तेहन सब समाचार सुनि सुनिके लड़कीसभ दिवाना भै गेलै यऽ एहन नहि होना चाही समाचार सुनैके छै तऽ ज्ञानवला चीज समाचार दै छै तऽ सुनै छै तऽ लोक बढ़िआँ होइ छै जेहन सब समाचार सुनै छै जे लड़कीसभ बिगड़ि गेलै यऽ समाचारमे एहि ढङ्गसे नहि होना चाही समाचार जे सब चीज नहि गलते समाचार सब लोक लड़कीसभ सुनैत रहै छै बढ़िआँ समाचार दै छै तऽ लोक सुनै छै तऽ ओहिसे बढ़िआँ होइ छै समाचारमे तेहन सब चीज खराब देलकै यऽ ने जे लड़कीसभ सुनि सुनिके वएह बात धै लेलकै यऽ सभटा लड़कीसभ दिवाना भै गेलै यऽ समाचार सुनि सुनिके माइ बापके भैल्यू थोड़े राखै छै आब लड़की आब समाचारे सुनिके दिवाना रहै छै आब सरकारो तऽ लड़किए सभके पक्ष लै लै छै तऽ कि करतै माइ बाप थस भै जाए छै सरकारो सब तऽ कोइ रक्षा नहि करै ले चाहे छै जे करतै सभ लड़की बरबाद भै गेलै यऽ समाचार सुनि सुनिके एहन नहि होना चाही नीक समाचार दै छै तऽ लोक सुनै छै बढ़िआँ होइ छै तेहन से समाचारमे आबै छै जे लड़कीसभ सुनिके दिवाना भै जाइ छै गार्जिअन कि करतै समाचार लड़कीसभ घरमे लै जाइ छै सुनै छै